हांवें ल्हानपणा सावनच म्हणल्यार जवळ जवळ बारा तेरा वर्सांचो आसतना बाग कामाक सुरवात केल्ली म्हज्या पप्पा बरोबर हांव कुळागरांत वतालों ताच्या बरोबरय शिकतालो तेन्ना आमी सुरवातेक सुपाऱ्यो लायल्यो पडींग जमनीचेर काजू रोयल्यो केळी रोयल्यो अननसां रोयलीं अशें करता करता आमी बाग काम सुरू केलें आनी हांवूय म्हज्या पप्पाच्या अंडर हांव शिकत गेलों अनेक तरेचें डिफीक्लटी जेनका नेमा मारप नेमाक फातर आयल्यार फातर काडप हें सगळें हांवें सुरवातेक केलें परत गोरवां येता म्हणून कंपावंड बांदपाचें काम तें सुद्दां आमी सगळ्यां घरांतल्या मनशांनी आनी एक दोन मानाय घेवन तें केलें अशें करता करता आमची बाग ही खूब व्हड जाली आनी ह्या बागेंत सारें घालप अळेसावळें करप तांची मशागत करप हीं सगळीं कामां हांवें आनी पप्पान इव आनी इतर घरच्यांनी मेळून केलीं तशेंच आमकां बरोबर जाय गरज पडटा तेन्ना आमी कामेऱ्यां घेतलीं मानाय घेतले आनी अशीं सुरवात केली आतां जवळ जवळ चाळीस वर्सां जालीं आमी आमी बाग कामांत आसा किंवा कुळाघरांत कामां करतात आतां जें आमी रोयिल्लीं केळी आसत किंवा नाल्ल सुपारी काजू हांची झाडां जीं मोठीं जाल्यात तांकां आतां फळां येतात एकदम तीं फळां पळयतकच एकदम खूश जाता की केल्लें कामाचे कितें तरी सार्थक जालेशें दिसता आनी उत्पन्नय सूरू जालें एकदम खूश जाता खुशी भोगता हें आनी एकूण एक आनी काम करचें अशें एक आमकां उर्बा येता ताका लागून बरीचशी नवीन लागवड करपाकय आमी प्रोत्साहीत जाले आनी नवीन लागवड केलीय बी ज्या दोंगर माथ्यार कांयच पीक नाशिल्लें थंय आमी काजू कलमां घालून काजू वाडयल्यो आनी कलमाचें उत्पन्न घेवपाक सुरवात केली हीं जवळ जवळ आतां तीस ते चाळीस वर्सां जाली आमचो उपक्रम हो चालूच आसा